السلام علیکم زیتون مندی جی مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ اس وقت مجھے سروس دستیاب کر سکتے ہیں جی جی اچھا کر سکتے ہیں جی اچھا ویسے آپ کے پاس کون سے کون سے ڈشیز فی الوقت موجود ہیں اچھا جی اچھا اچھا مندی بھی ہے آپ کے پاس اچھا بریانی مندی اور اچھا چکن فرائی ہے اوکے مجھے ویسے آپ کے پاس میٹھے میں کیا کیا ہے جی اچھا قربانی کا میٹھا ہے اور اچھا ڈبل کا میٹھا بھی ہے آپ کے پاس اچھا آپ کے پاس فروٹ کسٹرڈ ہے جی جی اچھا اچھا اچھی بات ہے آپ چکن آپ کے پاس چکن مندی موجود ہے ٹھیک ہے مجھے چکن مندی فِش اور فروٹ کسٹرڈ پیک کر دیجیے اور میں اس کا اماؤنٹ آپ کو ڈلیور کرتے وقت دے دوں گی